हँ हम तऽ दिल्लीमे रहै छी ओइठाम घऽर बनेने रही नजबगढ़मे ओहिठाम भेल जे आब गृहप्रवेश हैत लेकिन एहन किछु कालक क्रम भेलैजे ओयठाम गृहप्रवेश नहि लेलहुँ किछु दुर्घटना घटि गेलै परिवारमे तकर बाद जे छै से अपने सोचलहुँ जे नहि अइ घऽरमे हम गृहप्रवेश नहि लेब तऽ छोड़ि देलियै मोनमे रहै नहि बाजलहुँ जे मानि लिअ जहन नहि दोसर ठन जखन हैत तखन ने लेकिन एहन भेलै जे ओइसँ बढ़िए जगहपर ता भेट गेलै आओर भेट गेलै तऽ की कहू सहयोगक जिनका फोन केलियै सब उम्मीदसँ बेसी सहयोग केलखिन मित्रे रहथिन सब तऽ मित्रमे ई नहि होइ छै हम केकर केलियै आओर के केलैकै ई नहि होइ छै दिक्कत तकरा होइ छै जे ओ जकरा करै छै ओकरेसँ चाहलक उम्मीद जहन की ओना हम अपनामे देखलियै जे हम ककरो दोसरके केलियै हमरा केओ तेसर केलक तऽ तै दुआरे एहन भेलै ओना तऽ जीवन भरि जे छै से पिताजी से जे छै से हरदम हम जे छै से लैत रहै छियनि सलाह आओर हुनकर सलाह जे छै से हरदम हमरा लेल कारगर रहैए आओर सलाह की हुनकर तऽ आशीर्वादे रहै छै चूँकि अयठाम ई व्यवस्था छै जे सलाह कहऽ पड़त तऽ हुनकर आशीर्वाद भेटैत रहैए सफलता भेटैत रहैए तऽ सम्हरि जाइ छी